खाना बनाबे के तऽ एना सब किछु जे होइ छै सब हम अपन माँ से सीखने छियै मतलब देख के सीखने छियै एना नहि सीखाबऽ से नहि देख के सीख लेने छियै लेकिन अखन जे होइ छै ने तिला संक्रांति मे जे लाइ बनै छै ने ओ बनाबऽ मे कठिन होइ छै ओ देख देखय छियै बनाबैत तहन मन होइ छै बनाबे के लेकिन जहन बनाबै छियै तऽ नहि भऽ सकै छै हमरासँ बहुत कठिन लागै छै आओर पिरकिया खजूरी सब जे बनाबै छियै ने ओहो मे कनिक मतलब पिरकिया बनाबे छियै तऽ गूँथऽ मे कनी टाइम लागै छै मतलब गूँथऽ के सीखऽ मे कनिक टाइम लागल छलै पिरकिया के खजूरी मे देखय मे कनी टाइम लागल छलै सीखऽ मे देखऽ छलियै सबके तऽ बनाबै छलियै तऽ एक दू बेर खराब भेलै फिर आबि गेलै आओर एहिके बाद मे जे छै ने पुआ के भी डोरी मे बनाबे के कनी मनी मतलब बनाबे मे पहली बार बनेले छलियै तऽ खराब भेल छलै लेकिन ओहिके बाद से जे बनाबै छियै तऽ बना लै छियै बड़ी उड़ी सब भी सीखऽ मे कनी ईसब मे आओर चीज सीखऽ मे तऽ उतना नहि लगै छै लेकिन पुआ बड़ी लाइ उइ सब बनाबे मे कनी कठिन लागैत रहै छै केना बनते मतलब बनाबहो से खराबो भऽ जाइ छै ईसब बनाबऽ से आओर अखन जे लोग मतलब ई पूजा उजा जे पहिने के बृद्धा लोकसब भूजा भूजै छलखिन अखनो भूज लै छथिन लेकिन ओसब भूजे नै आबै छै मकई उकई के जैसे भूजा भेलै चना के भूजा भेलयै बाउल मे लोग भूजै छथिन ने पहिले बला जे अखनो छथिन जे लोग सब भूजै छथिन लेकिन हम सब ओ नहि भूजि पाबै छियै आओर यू मोबाइलके यूट्यूबसे हम सीखने छियै बन अथी बनाबऽ के इडली ढोसा ईसब भी पहली बार बनेने छलियै तऽ खराब भऽ गेल छलय लेकिन ओहिके बाद जे बनेलियै ने तऽ ठीक बन आब ठीक बनि जाइ छै हँ समोसा भी समोसा भी बनाबऽ के आओर सीखने छियै मोबाइल से ईसब सीखने छी ईसब मे कनी कठिन लागल छलै आओर खाना मे उतना कठिन नहि लागै छै